मेरे घर के मेरे घर के दूर अस्पताल है हम हमारे ससुर जी का तबियत ज़्यादा खराब हो गया था इसलिए हम लोग ले जाने में लेट किए वह इस्पार हो गए और घरवाले ने सोचा कि एम्बुलेंस बुलाएँ तो एम्बुलेंस वाले को फोन किए तो एम्बुलेंस वाला बोला कि घर कहाँ पर है तो हमने बोला घर मेरा महगाँव है तो बोला कि ठीक मैं अभी आता हूँ तो आने में लेट कर दिया तो हम लोग क्या वह मेरे ससुर जी इस्पार हो गए और हम लोग सोचे कि अभी तो हम लोग ले जाएँगे तो सही हो जाएँगे लेकिन तो हम लोग ले गए एम्बुलेंस के एम्बुलेंस वाला आया तो हम लोग ले गए वहाँ पर तो डॉक्टर ने बोला इस इस्पार हो गए हैं और इसको ले जाओ घर और हम लोग घर लाए और फिर हमारे दीदी की तबियत खराब हो गया था उसके पेट में बच्चा था तो हम लोग एम्बुलेंस वाले के फोन किए डॉक्टरी काफ़ी दूर था तो एम्बुलेंस वाला आया और आया नहीं और बोला की कहाँ पर है हम लोग बार बार फोन करके बोल रहे थे कि आईए तो बोल रहा था कि मैं आ रहा हूँ लेकिन वह आया नहीं तो पेट में ही बच्चा उसका पेट दर्द करते करते पेट में बच्चा खराब हो गया खराब हो गया तो हम लोग अस्पताल काफ़ी दूर था तो हम लोग वहाँ पर ले गए तो वहाँ पर डॉक्टार ने बोला कि बच्चा खराब हो गया इसका तो हम लोग कहें की ठीक है खराब है तो उसका ऑपरेशन करके बच्चा निकाल दीजिए तो ऑपरेशन करके बच्चा निकाल दिए तो बच्चा निकला तो बच्चा खराब हो गया तो एम्बुलेंस रहने से हम लोग को क्या फ़ायदा है आ जब वह टाइम से आएगा ही नहीं